جی ہاں بولیے

ہاں اچھا ہاں یہاں ٹوریسٹ ہے آپ کہاں سے آئے ہوٮٔے ہیں حیدر آباد میں ہاں یہ ٹوریسٹ ہے آپ کو ایک مہینہ کے لیے پورا فکس گھماتے ہے یہاں حیدر آباد میں بہت سارے چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے تاریخی عمارت چار مینار ہے مکّہ مسجد ہے فلک نما پیلس ہے حسین زادہ ٹائم بونڈ گولکنڈہ قلعہ وغیرہ بہت اچھی تاریخی عمارتیں ہیں آپ دیکھ کے اُس کی نالج بھی لے سکتے ہیں

ہاں ہاں اچھا اچھا پورا حیدر آباد دیکھ ہی سکتے آپ ناگرجنا ساگر ہے ٹائم بونڈ ہے اب یہاں پر نیا سیکرٹیٹ بھی بنا وہ بھی دیکھ سکتے آپ بہت خوبصورت نظارہ ہے بہت اچھا ہے اُدھر ٹائم بونڈ کے پاس پارکس وغیرہ ہے جھو پرک ہے ہر قسم کے جانور ہیں وہاں پر اچھا گھوم سکتے ہیں آپ ایک مہینہ کے لئے آپ اچھا انجوائے لے سکتے ہیں آپ کب آ رہے ہیں آپ اچھا اچھا ہاں آپ کو ہر چیز کی سہولیتیں ہوں گی کھانے پینے کی ہر پورا جہاں جہاں آنا چاہ رہے ہیں آپ کو پورا پورا حیدر آباد میں تلنگانہ میں پورا پھرا دیتے آپ کو گُھما دیتے ہاں اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ